तुजें आवडटें जनावर खंयचें आनी तें तुका कित्याक आवडटा म्हाजें आवडटें जनावर म्हटल्यार कुत्रो आनी म्हाका पयलींच्यान कुत्र्यां लागीं खूब मोग आसा कित्याक म्हज्या कडेन पर्सन्ली एक कुत्रो आसा म्हणजे हांवें पोसला तेका आनी अ तो खूब लोयल आसा म्हणून म्हाका तो खूब आवडटा